मुंहिंजे आसे पासे जे गांव जूं महिलाऊं गॾिजी करे हिकिड़ी भॼनु मंडली ठाहियूं ठाही अथऊं हू हिक ॿिए जे घरु मंझंदि जो वञी करे गॾिजी करे भॼन कीर्तन ऐं कथा कंदा आहिनि हुन कीर्तन भॼन ऐं कथा में हो जामु वाद्य यूज़ कंदा आहिनि जीअं त हार्मोनिअम ढोलक झांझियूं कुझु कुझु महिलाऊं ढोलक में जामु सिखियल आहिनि त कुझु झांझ सिखियल आहिनि ढोलक त छा वॼाईंदा आहिनि हिकु गांव खां ॿिए गांव में आवाज़ु वेंदो आहे जेको भॼनु कंदा आहिनि त हो भॼन में सॼे गांव जो वातावरण शुद्घ थी वेंदो आ असांजे शहर ताईं बि उनजा वाईव्स ईंदा आहिनि जेके जामु सुठा लॻंदा आहिनि